म्हाका दिसता आमच्या किंवां वाठारांत एक बरो वेवसाय जो चलोंक शकता तो म्हणजे एक बरें समजा हॉटेल जर घालीत जाल्यार तो चलोंक शकता कारण वाठारांत आमच्या समज ज पयत जाल्यार बरें हॉटेल की जें बरें जेवण दिता किंवां रातचें जेवण ज्या जाग्यार बरें मेळटा अशें खंयंचेंच हॉटेल ना आनी म्हाका समज ज केन्नाय जर वेवसाय सुरू करपाचो जालो जाल्यार हॉटेल वेवसाय किंवां हॉटेल इंडस्ट्री जी कितें आसा ही सुरू करपाचो किंवां सुरू करप हो एक विचार म्हाज्या मनांत आसा आनी तो हांव करतलो